बेथिङाव निगेटिभ एक्सपिरियेन्स आ जाबाय बेनि केमेरानि बेटारि बेकआपफ्रा मोजां नङा ओमफ्राय बे गोजाननि पिक्चारफ्रा बांसिन क्लियारियै ओमफ्राय चार्जारफ्रा एसे इन्डिफारेन्ट स' बेखौ मोजां मोनाखै आरो आं बे केमेरानि